جی ہاں کیوں نہیں میں جانتا ہوں کہ ٹویل کیسے کام کر کیسے کام کرتا ہے ہم کھیتوں میں اسی ٹویل کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اسی ٹویل کے ذریعے ہمارے علاقہ ت کہہ اکثر لوگ اپنے کھیتوں کے لیے پانی حاصل کرتے ہیں ٹویل ہماری زندگی کا لازمی سامان ہے اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھیتوں میں پانی پہنچانے کے لیے پانی حاصل کرنے کا سب سے بنیادی حصہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹویل کیسے کام کرتا ہے ٹویل ایک قسم کا پانی نکالنے کا نظام ہے جو زمین کے نیچے موجودہ پانی کو مشین اور پمپ کے ذریعہ زمین کے باہر نکالتا ہے یہ عام طور پر کھیتوں کے لیے اور کھیتی باڑی کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹویل کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین میں ایک گہرا سوراخ کیا جاتا ہے جسے ہم اپنے علاقے میں بورنگ کرنا کہتے ہیں اس سوراخ کی گہرائی زمین کے نیچے جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہاں تک ہوتی ہے کسی کسی علاقے کسی کسی علاقے میں بہت گہرا پر پانی موجود ہوتا ہے لیکن الحمد للہ ہمارے علاقے میں یہ پانی کم گہرائی پر ہی مل جاتا ہے تو اسی لیے بوررنگ کرتے وقت سوراخ زیادہ گہرائی نہیں کرنا پڑتا جب سوراخ ہو جاتا تو اس سے سوراخ میں ایک لمبا سا پائپ ڈالا جاتا ہے اس کے اندر ایک اور پائپ ڈالا جاتا ہے اندر والے پائپ کے نیچے ایک پمپ لگایا جاتا ہے یہ پمپ پر عام طور پر بجلی یا ڈیزل انجن کے ذریعہ چلایا جاتا ہے دونوں پائپ کے بیچ میں ایک فلٹر لگایا جاتا ہے جاتا ہے تاکہ زمین کے نیچے سے آنے والے پانی کے ساتھ آنے والی مٹی اور ریت کو بالو کو فلٹر کر کے الگ کیا جا سکے اسی طرح جب مشین چلتی ہے تو پانی زمین کے نیچے سے اس ٹویل کے ذریعہ باہر آ جاتا ہے اور پھر پائپ پائپ لگا کر اس کو کھیتوں میں لیا جا لیے جایا جاتا ہے مختلف حالات اور ضروریات کے حساب سے ٹویل بھی مختلف ہوتے ہیں اب موجودہ وقت میں ہمارے گاؤں میں کوئی بھی بڑا یا چھوٹا کنواں موجود نہیں ہے کیونکہ کنویں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے